में रियासी डिस्ट्रिक दा बोला नी आं परवीन अखतर कि असें कुतै जाना पौंदा ते बड़ी असें साढ़े प्हाड़ें च रौह्न्ने आं अस प्हाड़ी परा गै उतरी दूर औना पौंदा ते इक खड्ढ टप्पना पौंदी ऐ आ ते असेंगी गड्डियां निं टैमां दियां थ्होंदियां न गड्डियां कुतै ब्याहें पर लग्गी दियां कुतै बराती कुतै कि'यां असेंगी गड्डियां टैमा दियां नेईं थ्होंदियां असेंगी टैम दे अस निं पुज्जी सकने आं न्हेरा पेई जंदा कुतै जाना होऐ बड़ी प्राब्लम होई जंदी असें कुतै दूर पार गै जाना होऐ तां बी असेंगी बड़ा तां बी इ'यां डर रौंह्दा कि असें असेंगी अग्गें गड्डी थ्होनी जां नेईं थ्होनी ऐ हां ते फ्ही बी गड्डी कुतै नेईं थ्होंदी थ्होंदी नेईं थ्होंदी फ्ही बी असें इ'यां कुतै फोन करना पौंदा बच्चें गी अपनी गड्डी बी नेईं ऐ ते कुसै दा कुतै मोटरसैकल लेई औंङन अस बे टैम घर अस पुज्जने आं ते अस सवेला सिर घर निं पुज्जी सकने आं फ्ही अग्गें पैदल बी बड़ा होंदा ओह् बी असें न्हेरे चलना पौंदा हां ते अस बी असेंगी ओह् बड़ियां ओह् न प्राब्लमां क्योंकि फ्ही अस फ्ही अस कम्म करने खेतीबाड़ी दा कम्म करने आं अस फुल्लें दा कम्म करने आं साढ़े मेरे भपा फुल्ल बेचदे हे असें फुल्ल लाने फ्ही हार परोने उं'दे फुल्लें दे फुल्लें दे हार परोइये फ्ही साढ़े भापा ने बेचने गी जाना कटड़ा जाना देने गी ते फ्ही उत्थुआं औना सब्जी लांदे हे अस सब्जियें दा कम्म करना असें सब्जियां गुड्डनियां लगानियां जिन्ने मेरे भापा ने फुल्ल देने जाना उं'दे औंदे गी असें सब्जियां साफ करियै तोलियै ते ओह् बनाइयै रक्खनियां असें फ्ही उ'नें सब्जी लेइयै जाना असें अपने खेत्तरें च गै मैह्नत कीती असें हां ते असेंगी इ'यै कम्म अस सब्जियें दा कम्म करना फुल्लें दा कम्म करना हां ते और खेतीबाड़ी दा कम्म इ'यै कम्म साढ़ा माल रक्खे दा हा में रक्खी दी ही असें ओह्दा ओह् घाह् पत्तर बड्ढना देना उसी चारा पाना पानी पलैना टैम दा हां ते गवां हियां दो रक्खी दियां ते साढ़ा इ'यै कारोबार हा कोई और नौकरी नेईं ही मेरे भापे दी इस्सै दा असेंगी पढ़ाया लखाया अस सत्त भैन भ्रा हे ते असें इस्सै परां असें खेतीबाड़ी परां गै असें प्यो ने असेंगी पालेआ ते असें बी हून इ'यै ऐ कि सिर्फ औने जाने दी प्राब्लम ऐ नेईं गड्डी टैम दी थ्होंदी नेईं असें टैम दे कुतै जाई सकदे दूर पार गै जाना होऐ असेंगी बड़ा डर रौंह्दा कि असेंगी पता निं गड्डी थ्होनी जां नेईं थ्होनी ऐ किन्नी खज्जल खराबी होनी ऐ साढ़ी अस असेंगी इ'यै डर बैठा रौंह्दा दिलै च कदें होई बी जंदा ऐसा हां ते बड़ी मुश्कलें कन्ने अस एह् इन्नी दूर पुज्जने आं अस